तोषा मेसू ॾोॾियूं चुर्मो अटे जो सीरो ॻुड़ पातो गिहरु माहे जो सीरो माहे जो हलवो गजरन जो हलवो ॾही बड़ा